میں اپنے علاقے میں کئی چھوٹے کاروباروں سے واقف ہوں جو مقامی روزگار کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان میں سبزی فروش چائے کی دکان درزی نائی موبائل ریچارج سینٹر سائیکل مرمت اور دودھ بیچنے والے شامل ہیں ایک خاص کاروبار جو میرے علاقے میں کافی کامیاب ہے وہ ہے گھر پر بنی ہوئی پاپڑ اور اچار کی تیاری یہ کام عموماً خواتین گھریلو سطح پر کرتی ہیں پاپڑ مختلف ذائقوں اور اقسام میں بنائے جاتے ہیں جیسے دال پاپڑ چاول پاپڑ وغیرہ وغیرہ یہ خواتین قریبی بازاروں اور میلے میں اپنی مصنوعات فروخت کرتی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان خواتین نے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنے گاہکوں کی تعداد بڑھائی ہے واٹس ایپ اور فیس بک گروپ پر آرڈر لیا جاتا ہے اور گھر تک ڈیلیوری کی جاتی ہے بعض خواتین نے اپنے برانڈ کا نام بھی رکھا ہے جیسے ساہتیہ ہوم میڈ پاپڑ اس کام سے نہ صرف آمدنی ہوتی ہے بلکہ عزت اور خود مختاری بھی ملتی ہے اس میں خام مال کی ضرورت کم ہوتی ہے اور محنت سے نفع حاصل ہوتا ہے ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ زیادہ تر خواتین نے بینک لون یا سرکاری اسکیموں سے مدد لی ہے یہ کاروبار ماحول دوست بھی ہے کیونکہ پلاسٹک کی بجائے کپڑے یا کاغذ کی پیکنگ کی جاتی ہے یہ کاروبار چھوٹے پیمانے پر شروع کیا جا سکتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھایا جا سکتا ہے خواتین نے گروپ بنا کر مشترکہ پیداوار اور مارکیٹنگ کا نظام بھی تیار کیا ہے